ہلو سر گڈ مارننگ سر جی سر آپ اسٹیشنری شاپ سے بول رہے ہیں اچھا سر سر مجھے کچھ آرڈر کرنا تھا تو ہوجائے گا مجھے چاہیے تھا کہ سیزر چاہیے تھا اور رائٹنگ پین سیزر مشین چاہیے یہ تمام چیزیں چاہیے تھیں مجھے شیزر مشین ہے اور رائٹنگ رائٹنگ پین جو ہوتا ہے وہ چاہیے تو یہ یہ اصل میں مجھے نٹراج کمپنی کی او نٹراج کی نہیں چاہیے بلکہ اگروال کی چاہیے تو مل جائیں گی سر اچھا آپ کی شاپ جو اگر ہم آپ کی شاپ سے آرڈر کریں تو آرڈر کا کیا مسئلہ رہتا ہے اچھا تو مجھے سر یہ چاہیے تھا ایک مجھے رائٹنگ پین چاہیے اور پنچنگ مشین مشین چاہیے اور سیزر جو ہوتے ہیں نا وہ چاہیے مجھے تو یہ تمام جو ہے نا وہ آپ اگروال کمپنی کی دے دیں دے دونوں مجھے دو دو پیس چاہیے اس کے اچھا یہ جی آن لائن کرنا پڑے گا آپ کو

جی سر ٹھیک ہے میں مطلب جی دو دو پیس چاہیے مجھے تینوں کی ٹھیک ہے تو آپ کر دیجیے گا باقی آپ مجھے واٹس اپ نمبر بھیج دیں یا میرے نمبر پر میسج کریں تاکہ میں آپ کے پاس پیسے سینڈ کردوں جی جی ٹھیک ہے سر کم آرڈر کب تک آجائے گا کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اچھا سر چار سے پانچ دن چلیں ٹھیک ہے سر تو مطلب آپ کا جو ہے نہ آرڈر تھوڑا جلدی کروادیں تو زیادہ مناسب رہے گا کیوں کہ ہمارے ایگزام آنے والے ہیں تو ہم اس کی تیاری میں لگ جائیں گے پھر ٹھیک ہے سر نا تو آپ جو ہے نا میرا آرڈر تھوڑا جلدی کروا دیں اور ایک چیز یاد رکھیے گا آپ کچھ اگروال کمپنی کی ساری چیزیں بھیجنی ہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر تھینک یو سر پھر بات کرتے ہیں آپ لگا دیجیے گا سر ٹھیک ہے